तेमगो

शेताचें हें घातलें म्हणटकूच लिवपाचें हें रोवपाचें हें करपाचें शेत नांगरपाचें आसता नांगरता आसतना मजा येता कितें उलयता कोण कितें उलयता कोण बरें उलयता कोण वायट उलयता तें बरें दिसता तेच्या उपरांत मागीर रोयता आसतना कोण कोणाक कितें म्हणटा कोण सकयल वयर जाता कोणाक कितें जालें कितें ना जेवण खावण दिता आसतना मजा येता कोण चाव दिता कोण आणी कितें येता बरें दिसता मागीर तशेंत रोयता आसतनाय बी बरें दिसता कोण फकाणां कोणाची करता कोण आणी कितें करता रोयता आसतना बसता आसतना आणी मागीर लिवता आसतना लिवता आसतना जोडपाचें आसता जोडून जालें म्हणटकच मागीर तें बरपाचें आसता भात भात भरून मळून बरो बरपाचें आसता तेन्ना सुद्दां मजा येता म्हळ्यार कितें बाबा भात आमी भरता मळता तें सगळे हे करून बरें दिसता एकामेकान एकवोट करून सगळ्यांक बरें दिसता की आमी काम करता आमी कितें तरी करता अशें दिसता आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक मजा येता की कोण कितें करता काम कोण वयर करता कोण सकयल करता तेका लागून मागीर सगळ्यांचे एकवोट लागून बरें दिसता आनी मजा येता काम करता आसतना आणी काम करीन अशें दिसता